अज से दस साल पहले ना मोबाइल था बड़े मोबाइल था ना लोग जानते थे मोबाइल कैसे है अभी के ज़माना छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं युट्यूब चलाते फेसबुक चलाते हैं गेम खेलते हैं ई सब चीज़ बच्चे के ल लिए बहुत पसन्द हैं बच्चे मोबाइल से हर चीज़ करते हैं हर चिज़ देखते हैं पहले तो मोबाइल था नहीं अब मोबाइल हो गया मोबाइल के कारण अब बच्चे लोग हर चीज़ मोबाइल से चलाते हैं मोबाइल से देखते हैं युट्यूब फोस फेसबुक फिल्म देखते हैं गेम खेलते हैं हर चीज़ करते हैं मोबाइल से छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल का यूज करने का आदत हो गया है बिना मोबाइल के बिना युट्यूब के बिना गेम के बच्चे रह नहीं पाते हैं सियाने का भी अगर ई मोबाइल देखने का यह वह अथी हो जाता है तो वो भी अपना मोबाइल बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हैं वो भी फेसबुक चलाते हैं यूट्यूब चलाते हैं देखते हैं गेम भी खेलते हैं हाँ ई सब तो पहले था नहीं अब हो गया है अब होने के बाद ई सब कुछ ज़्यादा ही यूज करना चाहते हैं लोग हर आदमी अपना मोबाइल चलाते हैं कोई का युट्यूब पसन्द है कोई फेसबुक पर फोटो डालता है कोई गेम खेलता है ई सब चीज़ बच्चे लोग को बहुत पसंद होता है बच्चा लोग भी पसंद करते हैं और सयान आदमी भी इस चीज़ को बहुत पसन्द करते हैं कोईकोई आदमी का मोबाइल देखने का नशा होता है ज़्यादा गा युट्यूब देखते हैं फेसबुक चलाते हैं गेम खेलते हैं ई सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पहले ई सब चीज़ थी नहीं लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं छोटे छोटे बच्चे हर समय मोबाइल के लिए परेशान रहते हैं मोबाइल देखने के लिए एक दम परेशानी में रहते हैं बिना मोबाइल के रह नहीं पाते हैं बच्चे लोग फेसबुक चलाते हैं युट्यूब चलाते हैं गेम खेलने के लिए परेशान रहते हैं गेम खेलेंगे यह करेंगे वह करेंगे ई सब चीज़ पर बच्चे लोग ज़्यादा टेस्टी करते हैं मोबाइल देखने के लिए भी बहुत परेशान रहते है और स्त्री पुरुष सब आदमी चाहे कोई कोई आदमी का यूट्यूब चलाने का शौक़ होता है फेसबुक पर फोटो छोड़ने का भी शौख होता है और जेंस लोग को गेम खेलने का ज़्यादा नशा रहता है लड़के लोग को गेम खेलने का नशा रहता है वो लोग गेम खेलते हैं